गुड आफ्टरनून मैम मैम आज हमारे यहाँ बर्थडे पार्टी है तो मुझे आपके यहाँ से केक ऑर्डर करना है तो मैम मुझे बता सकती हैं केक मतलब कौन कौन से फ़्लेवर का केक आपके यहाँ है मैम वेजिटेरियन मिल सकता है मैम एग ना डाला हो ओके मैम तो मतलब चॉकलेट मुझे केक चाहिए थ्री के जी कितना अमाउंट होगा ओके मैम मैम उसके अलावा भी मुझे और कुछ भी ऑर्डर करना है तो मैं बता रही हूँ आपको उनका बिल भी बता दीजिए मुझे मैम पिज़्ज़ा बर्गर और कोल्ड ड्रिंक मैम पचास लोगों का चाहिए यस मैम वेजिटेरियन प्योर वेजिटेरियन होना चाहिए मुझे थ्री के जी चाहिए मैम यस मैम कैंडल्स चाहिए और उसके अलावा फिर डेकोरेशन का सामान आपके यहाँ हो तो वह भी चाहिए हमें ओके मैम तो मैम पचास लोग की व्यवस्था चाहिए हमें तो आप पिज़्ज़ा बर्गर और कोल्ड ड्रिंक मिला कर बता सकते है कितना रेट होगा ओके मैम ओके मैम नहीं मैम लार्ज चाहिए मुझे मीडियम नहीं चाहिए ओके मैम कर दीजिए

मुझे चीज़ बर्गर चाहिए और पिज़्ज़ा में अलग अलग फ़्लेवर का दो तीन फ़्लेवर कर दीजिएगा वेजिटेरियन ओके मैम और मैम डिस्काउंट भी कर दीजिए इतने सारे ऑर्डर कर रहे हैं तो ओके मैम तो मैम कब तक डिलीवर हो सकता है ओके मैम धन्य थैंक यू